مغل ونش نے پورے دنیا میں تین سو سال راج کیا تھا جس میں کہ مغل ونش نے اکبر نے جامع مسجد لال قلعہ اور تاج محل یہ سب بنایا تھا اور ہمارے راجاؤں نے کافی دنیا میں پورے دنیا میں شاسن کیا تھا اور اور اس میں پیڑھی در پیڑھی جیسے کہ اورنگزیب اورنگزیب کے جب شاسن کال میں جب اورنگزیب راجا بنے تھے تو وہ اپنے جب وہ اپنے گدی پہ آئے تھے تو اورنگزیب نے اس سمے میں بہت فتح کیا فتح کیا تھا قلعہ اس سمے میں بہت سارا اس کا دبدبا تھا بہت سارا آدمی ڈر تھا جب وہ مغل ونش کا جب وہ ونش ختم ہوا تو اس سے آنے والے ڈیڑھ سو سال تک اس کا اتنا دبدبا تھا کہ پھر بھی وہ سب کانپتے تھے جب وہ آئے تھے تو سب اس کا بہت زیادہ ہی اہمیت تھے مغل ونش کافی راجا مہاراجاؤں نے یہ سب پورے بھارت پہ بہت سال تک حکومت کیا اور اور اب ہم لوگوں اسی اسی راجا نے انڈیا میں پورے دیش میں کافی زیادہ حکومت کی تھی اور اور ہمارے انڈیا میں تاج محل قطب مینار لال قلعہ یہ سب بنوایا تھا اور کافی یُدھ لڑے تھے جس میں کہ اس سب نے اپنا فتح کیا یُدھ کرتے ہوئے اپنے یُدھ فتح کیا کافی اچھے راجا مہاراجا سب آئے جس میں کہ سب سے زیادہ بولا جاتا ہے اتہاس میں سب سے زیادہ خطرناک راجا تھے تو وہ اورنگزیب تھے وہ پورا اس کا کہنا ہی فیصلہ تھا اور بہت ہی زیادہ وہ حکم دیتے تھے اور